गोंयचे मोस्ट पोप्युलेटेड ओर क्रावडेड प्लेसीस म्हटल्यार म्हापसा पणजी मडगांव आनी वास्को दी गामा आतां मोस्ट पोप्युलेटेड ओर क्रावडेड प्लेसीन रावपाचे पॉजिटीव तशेंच नेगेटीवूय एसपेक्ट्स आसा प्रत्येकाची आप आपली थिंकींग आसतात ते एक्सपेक्ट्सां कडेन पळोवपाची आतां पॉजिटीव थ पॉजिटीव एसपॅक्ट्स म्हटल्यार इनफ्रास्ट्रक्चर बरो आसता रावपाचे फेसिलिटीज बरे आसता मार्केट्स बीन लागीं आसता आनी बरें वेल मेटेंड आसता सोसायटीज बीन बरी वेल मेनटेनड मेळटात मागीर एक्सेसिबिलिटी जाता एक्सेसिबिलिटी मेळटा लायक मार्केट्स बीन लागीं मेळटले ग्रोसरीचें सामान हाडपाक बीन चड ट्रॅवल करचें पडना तशेंच रोड्स बरे जातात रोड्स लायक खडबडीत नासतात सारके आसता रोड्स सो ट्रेवल बरो जाता ट्रेवल फेसिलिटीजूय चड मेळटात म्हटल्यार टायम टू टायम बोसीस मेळटलें खंय वचपाक ऑर टॅक्सी रिक्क्षा बीन सगळीं अवेलेबल आसतले आणी हेचेंच एक आणी एक म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट मेळटा म्हटल्यार पावर्टी रावना थंयसर सो सगळ्यांकडेन एम्प्लोयमेंट आसता सगळेंच एम्पलोयड आसता ताका लागून अनएम्प्लोय कोण थंय मेळचोनाा सो सगळ्यांकडेच अर्निंग सोर्सीस आसता ताका लागून जी लिवींग स्टेंडर्ड आसा तोय बरो आसतलो आनी तसोच नेगेटीव एसपॅक्ट म्हटल्यार हो क्रावडेड आसल्या कारणा खातीर ट्राफीक खूब मेळटा लायक एका एका जाग्यार जर तुका अर्द्या वरान तूं पावतलो जाल्यार एक वर लागता केन्ना केन्ना देड दोन वरां जावं शकता सो तो आसता मागीर पोल्युशन मेळटा नॉयज पोल्युशन मेयटा मागीर खूब कारणां आसल्या खातीर किचन वेस्टूय खूब मेळटलें सो पोल्युशन खूब मेळटलें मागीर मे बी नीटनस तितली मेळची ना लायक क्र सगळी कडेन कोयर बीन दिसतलो ते एक आसा मागीर एक नॉयज पोल्युशन जालें मागीर पोल्युशन सो केन्ना केन्ना मागीर प्लेस मेळना लायक लोकल्सांकूच मागीर प्रोब्लम येतात सो हे सगळ्या नेगेटीव एसपॅक्ट्स आसा